नमस्ते सर आपके सोरूम से मुझे फ़ोन लेना था अरे रेडमी रेडमी नाइन ए लोन पर कितने तक मिलेगा उसकी गारंटी एक साल की रहेगी

तो आपकी दूकान कहाँ पर है

अरे वी वीवो ट्वेंटी लेना था वह कितने तक मिल जाएगा उसका भी उसे भी लोन लोन लोन

ठीक है ठीक है जी सर

लोन पर ले कर डाकूमेंट क्या क्या लाना पड़ेगा हाँ हाँ

तो यह सब आपकी दुकान पर लाना है जी सर

जी सर सर सर ठीक है जी स रेडमी नाइन ए येस सर हाँ हाँ

ठीक ठीक है सर नमस्ते